धान के समय में हम लोग धान पहले खेत जोतते हैं इसके बाद धान बेहन परोसते हैं बेहन होता है तो खेत में धान लगाते हैं इसके बाद धान होता है तो उसको काटती हूँ काट के उसको पीटती हूँ उसको पीट के फिर इसके बाद उसका खेती में क्या होता है कि हम लोग गेहूं बोते हैं और गेहूं बो के उसके बाद गेहूं वो होता है तो उसके बाद जो है कि सरसो बोती हूँ और सरसों बोती हूँ चना बोती हूँ मटर बोती हूँ और ये अरे जोन्हारी बोती हूँ बाजरा बोती हूँ और ये उरदी भदैला ये सब होता है और जो है कि समय समय से हम लोग खेती करते हैं उसको सिंचाई करते हुए इतनी बार भर्ती हूँ उसको खेती में हर काम रहता है हर हमेशा काम रहता है और जोताई भी लगता है उसमें पैसा भी देना पड़ता है और बिसार भी लेती हूँ उसको भी करना पड़ता है हर चीज का खेती में जुताओ उसको जुताई भी करना पड़ता है मेहनत भी करता करना पड़ता है उसको पानी भरो तो पाइप फैलाओ पाइप फैलाओ उसको हर चीज का मतलब पाइप फैलाओ मोड़ो उसको रखो और इसके बाद समय पर फिर इसके बाद अब जोन्हरी बोए बोआ जाएगा इसके बाद उर्दी बोआ बोआता है और बाजरा भी बोआता है अरहर अरहर भी चलता है अरहर भी बोते हैं हम लोग अरहर की दाल भी उसको बोते हैं उसको पीटते हैं पीट के उसको काटते काटते हूँ तो उसको पिटती हूँ फिर इसको बाद उसको अरहर का दाल जो है उसको दर के उसको निकालती हूँ और यही ये काम जो है खेती में हर चीज का काम खेती में रहता है बहुत मेहनत रहती है मेहनत करनी पड़ती है और खेती है और बहुत दिन से खेती हम लोग को पूर्व पूर्वज में जो चलते हैं हम लोग को पूर्वज में चली आती है खेती अभी तक हम लोग भी वही करते हैं सब कुछ वही चलता है और चलते रहेगा और जो है कि खेती में क्या क्या हम लोग उगाते हैं और उगा के फिर इसके बाद में अरे एक खेती में नहीं ये होता है कि चलो ये काट के रख दे रही हूँ फिर दूसरा जो है कि गेहूँ का समय आता है तो गेहूँ बोती हूँ धान का समय आता है धान लगाती हूँ इसके बाद जोन्हरी बोती हूँ उरदी बोती हूँ भदैला चलता है और जो है कि बाजरा भी बोती हूँ और उसको बोकर उसको काट काट के पीटते हैं इसके वो सब जो है कि मेहनत करने पड़ता है हर चीज करते हैं और खेती में देखो काम हम लोग तो करते हैं इतना मेहनत है कि क्या आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग खाएँगे कहाँ से और नहीं खाएँगे तो करेंगे कहाँ से और मेहनत करेंगे तो जब होएगा रासन तभी तो मुंह में जाएगा खाना मिलेगा काम फिर होगा तो भी तभी तो पेट भरेगा कहाँ से नहीं करेंगे हम लोग तो कहाँ से होएगा हाँ अब खेती में ये नहीं है कि खेती कर रही हूँ तो हमारे पैसा उसमें नहीं लग रहा है पैसा भी लग रहा है मेहनत भी लग रहा है तब पर अगर अनाज हो जाता है तो अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो तब भी हम लोग को अरे परेशानी होना होता है कि हम परेशानी ये होता है कि नहीं हुआ फिर भी पैसा भी लग गया खेती में और क्या करें अब नहीं खेती करेंगे तो भाई क्या खाएँगे हम लोग खेती तो करना ही पड़ेगा जब हम लोग को हमारे लोग को माता पिता को पिता लोग किए हैं तो हम लोग नहीं करेंगे तो क्या खाएँगे जब खेती नहीं होएगी तो कहाँ से आएगा अनाज खाना अरे करना पड़ेगा और करके भाई उसको नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा खेती वैसे ही तो रहेगा नहीं हम लोग वैसे छोड़ेंगे नहीं और खेती करेंगे तो उसको पूरा भराई सिंचाई ले लेकर उसको पूरा जिम्मेदारी होगी शुरू से लेके आखिरी तक उसको जब से कल नहीं होगा या तो धान रहेगा या तो गेहूँ कोई भी चीज है नहीं करेंगे तब लोग तब से तो होएगा नहीं हम लोग करते हैं करके तब हम लोग उसको काट पीट कर रखते हैं तब घर में अनाज होता है तब खाया जाता है और जो है कि हम लोग जैसे हमारे लोग को माता पिता ने किया था वैसे हम लोग किए थे और कर रहे हैं और जो वैसे ही खेती चली आ रही है कर रहे हैं वैसे ही अब हो होएगा होते रहेगा और अरे राहत पहले भी था और अब भी रहेगी खेती करने हम लोग करेंगे